हँ हम पूर्णिआँसॅं आयल छी अररिया बुझलियै हँ तऽ हम अयलहुॅं ऐॅं घुमै फिरै लए हँ हँ हँ हँ इएह सुनलियैया

हँ तऽ ओहिठाम मानि लिअ कतौ जगह रातिके रहयके जरूरी पड़तै तऽ ओ सब जगह ठीक छै ने रहे के हाँ तऽ ठीके छै हँ तऽ पाइ तऽ देबैये ने पड़तै वएह सोचै छियै आब आइ तऽ नहि जा सकब नहि हेतै तऽ रविके जायब भोलाबाबाके मन्दिर सबमे रवि सोमके पूजामे नीक होइ छै ठीके छै तहन सोमेके आयब हँ तऽ तेॅं कहलियै की जे घुमि फिर आयबतहुॅं अखन ई समयमे पूजा पाठके मन्दिर सबमे कनिटा नीक व्यवस्था रहै छै हँ ठीके छै तहन हम सोमदिन आबै छी राखै छी तहन